ग्रामीण क्षेत्र में खेल खेलण सां ॿारनि जो दिमाग़ बि विकसित थिए थो थोरो एक्टिव बि रहनि था ॿार असांजे गांव एरिया में एतिरो वधीक इंटरनेट वग़ैरह जी फ़ैसिलिटी कोन पहुची आहे अञा त हुते जा ॿार वधीक फ़ोन वोन ते नथा रांदि कनि त गैम्स वग़ैरह रांदि कनि था त खेल खेलण सां उन्हनि जे शरीर में बि एक्टिव रहनि था चुस्त दुरुस्त रहनि था ऐं टाइम बि पास सुठो कनि था